मां हारमोनियम हलाइणु ॼाणा ऐं इहो हारमोनियम जी ट्रेनिंग मां असांजे संगीत गुरूअ खां वर्ती जॾहिं मां ॻाइण जे लाइ उन्हनि वटि वयुसि त उहो पहिरों पहिरों उन्हनि चयो त हारमोनियम सिखण तमामु ज़रूरी आहे पाण ॻाइण लाइ पाण खें कहिड़े कदुरु तव्हां ॻाए सघो था तव्हांखे ख़बरु हुअण घुर्जे त कहिड़े सुर ते तव्हां ॻाए सघो था हारमोनियम में सा रे गा मा प ध नि सा इहे सत सुर थींदा आहिनि अठ ते सा वापसि अचे थो सा रे गा मा प ध नि सा त घणो करे हारमोनियम में जेके असां ॻाईंदा आहियूं राग भैरवी भैरवी राग में जेको आहे रे ग ध नि कोमल लॻंदा आहिनि ऐं ॿिया सुर शुद्ध थींदा आहिनि त उहो घणो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे भैरवी राग ऐं उनखां सवाइ जेको आहे राग भैरव भैरव राग में जेको आहे रे ऐं ध कोमल लॻंदा आहिनि बाकी जेके सुर थींदा आहिनि शुद्ध थींदा आहिनि ऐं भैरव राग सुबुह जे वक़्त जो ॻाइण जो आहे असुर जो ॻाइणो आहे राग भैरवी कंहिं बि वक़्ति तव्हां ॻाए सघो था उहो तमामु माना हर कंहिंखे पसंदि हूंदो आहे राग भैरवी काफ़ी हिननि में राग आहिनि जेके तव्हां हिनमें सिखी सघो था मां बि काफ़ी सारा सिखयुमि ऐं उनखां सवाइ बि असां जेको वॼाइण जो जेको साज़ु ॿियो थींदो आहे हारमोनियम जा राग आहिनि ऐं मां अञां पियो सिखणु चाहियां थो त मां तबलो सिखां तबलो जेको आहे असांजे ॻाइण जी जेका आहे जान हूंदी आहे हारमोनियम जीअं असांजे रत जो दौरो थींदो आहे नसूं थींदियूं आहिनि खून उन मां वहंदो आहे तीअं हारमोनियम आहे ऐं तबलो जेको आहे उहो वरी असांजे दिलि जी धक धक आहे ऐं जॾहिं ॿिन्हिनि जो मिलापु थिये थो रत जे दौरे ऐं दिलि जी धक धक जो त छा मां छा ठई सघे थो केतिरो सुर में माण्हू ॻाए सघे थो कोई बि हुनजी काई बि हद ई कोन्हे का